औ आं माबालै खोनाबाय बैनाय आं माबायाव थांनो नागिरदोंमोनलै नों थांग्राखा नालाय आं बेखौ मिथिनानै नोंनाव सोंहरदों मानास र'डआव मानास र'डआव माबा माबि जुनाद नुयोलायनो माबा माबि जुनाद नुयोनो आं बेखौनो नायनो उइनगार दंखायोना अ उइनगारजोंनो मोजांखालै

औ अ अ बिदि हमफिननांगौने अ दे दे आं दंलै थाखा फैसायाव जायखिया ओ जायखिया नों आंखौ दोनलांथारनांगौलै दे औ लोगो लाफानसै सानै थाङोनो ऐ माबा फानथावबो थाङोनो बे लावबो थाङोनो जानुवारियाव ए एसे बावद्राया होमब्ला औ एसे सिगां थांसै नामा औ बे मा मा दा मंगलबारखौ गारना बै मंगलबारावनो थांथारसै नामा औ दे दे